جی ہاں مجھے دستکاری آرٹ کافی زیادہ پسند ہے اور یہ میرے بچپن کا حصہ رہی ہے اور گریٹنگ کارڈس وگیرہ مجھے بنانا کافی زیادہ پسند تھا اور اب یقیناً ابھی بھی پسند ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنے تہواروں پر یا پھر اپنے اسکولوں میں ٹیچرس ڈے وغیرہ پر ہم اپنے استاذ کو ایز ایز آ گفٹ دے سکتے ہیں اور یہ گفٹ یہ انعام استادوں کو کافی زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے سال بھر محنت کرتے ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی نقاشی جو ہم اپنے دماغ سے لے کر کے خیالات کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے قلم کی نوک سے کاغذ پر تراشتے ہیں اور یہ سامنے والے کے دل کو کافی زیادہ یہ لبھاتا ہے کافی زیادہ چھو جاتا ہے تو ہاں میں اس گریٹنگ کارڈ اور خط وغیرہ میں نے کافی زیادہ بنائے ہیں لکھے ہیں اور جہاں تک رہی بات خط کی تو مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تھرڈ فورتھ چوتھی یا پانچویں جماعت میں تو ہمارے استاذ نے اس ایک ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ آپ سب ایک خط بناؤگے اور لکھوگے اور وہ ہمیں آپ بھیجوگے پوسٹ آفس کے ذریعے تو وہ بھی ایک اہم حصہ تھا مجھے کافی زیادہ یاد ہے اور پسند بھی آیا تھا وہ طریقہ جیسے جیسے ہم نے کیا اس کو پوسٹ آفس میں ڈپوزٹ اور میرے پاس ابھی گریٹنگ کارڈ ایک موجود ہے جب میں آٹھویں کلاس سے پاس آؤٹ ہوا تھا اپنے اسکول سے تو وہ ایک ہماری ٹیچر نے ہمیں بنا کر کے دیا تھا کیونکہ وہ اسکول آٹھویں تک تھا ایٹتھ کلاس تک تو ہماری میم نے کہا تھا کہ یہ آپ بہت ایک پیارے بچے ہو اور اس طریقے کے کافی زیادہ کوٹس اس میں لکھے ہوئے تھے اور بیسٹ وشیز لکھی ہوئی تھی آج بھی میں نے وہ سنبھال کے رکھا ہے اور ایک آرٹ کا ایک آرٹ اینڈ کرافٹ کا ایک بنایا ہوا ایک کپ تھا جس میں ہماری تصویریں چھپی ہوئی تھی وہ بھی ہمارے اسکول نے ہمیں یہ بطور انعام دیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو کافی زیادہ گہرائیوں تک چھو جاتی ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور ہاں مجھے یہ چیزیں آج تحفے میں ملی ہیں اور ملا کرتی ہیں اور مجھے کافی زیادہ پسند ہے